انڈیا کا جو یہ پارٹ ہے دہلی یہاں پہ ویسے جو قدرتی وسائل ویسے زیادہ اویلیبل نہیں ہیں کہ اگر دیکھا جائے کہ زمین یہاں کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ ریسورسز ہمیں ملے ہیں یہاں کے واحد ریسورس جو یوزول ہے وہ ہیومن ریسورس ہے کیونکہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے لوگوں کو کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو لوگ یہاں پہ ڈیلی ویجز پہ بھی کام کرنے کو راضی ہو جاتے ہیں کچھ کچھ لوگ جو جو ڈیلی مزدوری محنتانا لینے پہ بھی وہ کام کر لیتے کر لیتے ہیں اور جیسے کنسٹرکشن سائٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پہ ان کو روز کی جو منیمم ویج ہوتا ہے جو گورمنٹ کی طرف سے طے کیا گیا ہے منیمم ویج وہ اس پہ بھی کام کر لیتے ہیں اور ویسے بھی پڑھے لکھے لوگ بھی اویلیبل ہیں جوکہ جن کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے لیکن ان کو کوئی نوکری نہیں ملی ہے تو ویسے بھی جابس وغیرہ کے لیے بھی یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ دہلی میں کام ڈھونڈھنے آتے ہیں کیونکہ باہر سے بہار سے کوئی افغانی اور بہاری اور پتا نہیں کہاں کہاں کے لوگ یہاں پہ کام ڈھونڈھنے آتے ہیں یہاں پہ لوگ بہت اویلیبل ہیں ہر طرح کے کام کے لیے اگر کسی کو ویسی فزیکل لیبر کروانی ہے مزدوری کروانی ہے کسی کو پڑھے لکھے لوگ چاہئے تو یہاں پہ ہر طرح کے لوگ اویلیبل ہیں